मां पंहिंजे घर में हिकु नंढो कारोबार थी शुरू करा मां पंहिंजे घर में हिकु ब्यूटी पालर थी खोला जंहिं में मूंखे पंहिंजे बिजलीअ जे इस्तेमालु लाइ करे मूंखे पंहिंजो ख़र्चो महीने जो कढिणो आहे त मां इलेक्ट्रिसिटी बॉड खे या इयं गुज़ारिश थी करां की उहा मुंहिंजे महीने जो बजेट तय करण लाइ करे मुंहिंजे मीटर जे रीडिंग ऐं चालू करे जंहिं तंहिं सां मूंखे इहो पतो पेईजी वञे की मुंहिंजे इलैक्ट्रिसिटी खपत केतिरी आहे ऐं मुंहिंजो महीने जी केतिरो बिजली जो ख़र्चो आहे